हमर जे अनोखा व्यंजन यऽ मखानक खीर आ मिथिलामे माछ आ मखानके तऽ बहुते महत्त्व छै तऽ मखानक खीर जे छै हमरा पसन्दो कनी मीठ बेसी अछि तऽ ओहिमे जे छै मखानक खीर मे हम चीनीके इस्तेमाल बेसी करै छी किया तऽ मीठास बहुत पसन्द यऽ आ मखानक खीरमे जहन कनीटा सूखा फलसब दए दियौ बढ़िआसँ ओकरा बनाबियौ कनी ओकरा बुकनी कऽ दियौ बढ़िआसँ आ चीनी कनी बेसी दियौ किया तऽ बिना चीनीके खीर जे छै से केहनो नहि लागै छै आ चीनी रहल तऽ ओ तऽ मिठाइके कान काटैय मिथिलामे तऽ बुझिते छियै जे माछ आ मखान दुनूके बहुत पैघ महत्त्व छै तऽ मखानक खीर जे एहिठामक जे छै ने से आर खीरसँ आर व्यंजनसँ कनी अलग होइ छै अहाँ चाउरके खीर बनाबू सेबइके खीर बनाबू लेकिन मखानके खीरके एकटा अलगे स्वाद होइ छै एहिसँ